नमस्कार सारें गी ते अज्ज में तुसें गी सनाना चाह्न्नी आं कि केह्ड़ियां जेह्ड़ियां पंज डेटां न जेह्की मी कदें निं भुलदियां न हमेशा चेत्ता रौंह्दियां न पैह्ली ऐ डेट जेह्की मिगी चेता ऐ रौंह्दी एह् जेह्ड़ा साढ़ा स्वतंत्र दिवस ऐ पंदरां अगस्त एह् जेह्की डेट ऐ मिगी कदें निं भुलदी ऐ ते एह् कदें भुल्लनी बी निं चाहिदी ते मिगी म्हेशां गै याद रौंह्दी ऐ ते दूई जेह्ड़ी डेट ऐ ओह् मेरा अपने जनमदिन दी डेट जेह्ड़ी ओह् मिगी कदें निं भुलदी जेह्ड़ा ऐ सताई अगस्त गी औंदा ऐ ते त्रीऽ जेह्ड़ी डेट ऐ ओह् ऐ गणतंत्र दिवस ओह् औंदा छब्बी जनवरी गी एह् बी मिगी कदें निं भुलदी इस दिन जेह्ड़ा हा साढ़ा संविधान लागू होएआ हा ते एह् डेट भुल्लने दा कोई चांस गै निं ऐ ते जेह्ड़ी चौथी डेट ऐ ते त्रीऽ डेट ऐ जेह्ड़ी ओह् बी मिगी कदें निं भुलदी ऐ ओह् ऐ दो अक्तूबर ते इस दिन गांधी जयंती होंदी महात्मा गांधी जी दा जनमदिन होंदा एह्बी कदें भुल्ली निं सकदा की जे उं'दा बड़ा बड्डा जोगदान रेह्दा साढ़े देश गी अजाद कराने बिच ते एह् डेट बी निं भुलदी ते जेह्ड़ी पञमीं डेट ऐ ओह् ऐ टीचर्स डे ओह्बी कदें निं भुलदी ओह् औंदा पंज सितंबर गी ते एह्बी म्हेशां मिगी याद रौंह्दी ऐसियां बड़ियां गै डेटां न जेह्ड़ियां नेईं भुलदियां न पर ते फिलहाल एह् पंज जेह्ड़ियां एह् मिगी एह् कदें निं भुलदियां न याद रौंह्दियां और याद रौह्नियां बी चाहिदियां न ते भुल्लने दा कोई मतलब निं होंदा एह् ते नार्मल डेटां जेह्ड़ियां एह् सारें गी बी चेत्ता रौह्नियां गै चाहिदियां ते शुक्रिया थुआढ़ा मेरी तुसें गल्ल सुनी इन्ना ध्यान दित्ता ध्यान कन्नै सुनी मेरी गल्ल ते मिगी मेद ऐ कि तुस बी इनें डेटें गी याद रक्खगे कि थुआढ़ियां बी कोई पंज डेटां होनियां जेह्ड़ियां तुसें गी कदें निं भुलदियां होनियां चेत्ता रौह्ंदियां सारें ई ते अपने अपने होंदा अपना अपना स्हाब होंदा अपना अपना सारें दा इक होंदा कि कोह्की डेट उनें ई याद होंदी केह्ड़ी नेईं रौंह्दी ते मिगी एह् ऐ कि एह् डेटां नेईं भुलदियां तुसें ई कोई होर निं भुलदियां होनियां ते एह् होंदा ऐ हर कुसै कन्नै ते थुआढ़ा धन्नवाद